हम मैथिल छी आओर मैथिलीक कारण हमरा सभ पूरा भारतमे जानैया ई हमर संस्कृति छी एकरेसँ हमर जान पहचान होइया मैथिली हमर नाज छी अगर ई नहि रहतिये तऽ हमसभ ई भारत देशमे एतय जान पहचान नहि भेल रहतियै